हेलो बच्चाके अपन माँ पिता हुनका रास्ता देखबै छथिन सिखबै छथिन जे हमर बच्चा नीक रास्ता चलै नीक बात बाजए नीक जगह पर जाए कोनो बुड़बक जगह पर जाए आ ओहि बच्चाके हमसब बाप माय जेना छियै पिता माँ पिता छियै तऽ ओकरा सबके झूठ फूँसके सच्चोके ऐतिहासिक कोनो खिस्सा सुना दै छियै तऽ बच्चा हॅंसल आ ओकर दुःख जे छै से मेटा गेलै तऽ कोनो कोनो तरहक खिस्सा पढ़िके ओकरा गाबिके आ बाजिके ओकरा सुनेलियै जे बच्चा हँसल तऽ बच्चा बड़ी दुःखो दर्द दूर भेलै बच्चाके आ बच्चा खुशी रहल बच्चाके नीक बात सीखबियौ नीक बात सिखेबै तऽ बच्चाके अहाँके आर फायदा करत आ नीके रास्ता चलत आ बच्चा जरूर सऽ फूलत फलत तकरा आ बेस अधिकतः शामके टाइममे बच्चाके जे पढ़ऽके टाइममे जे पढ़बो केलक आ बच्चा सुतल नहि जल्दी आ बच्चा तऽ कोनो कोनो तरहक सपना खिस्सा पिहानी के जरियै जे बच्चा खुशी रहल